اتر پردیش کا تعلیمی نظام کچھ یوں ہے کہ درجہ ایک سے درجہ ایک سے لے کر کے بارہ تک اسکول میں پڑھایا جاتا ہے پھر اس کے بعد گریجویشن تین سال کے ہوتے ہیں درج اسکول کی شکل کیا ہے کہ ایک سے لے کر کے پانچ تک چھ سے لے کر کے آٹھ تک نو اور دس اور پھر گیارہ اور بارہ دس میں آپ کا جو ہے بورڈ ہوتا ہے اور بارہ بارہویں کلاس میں بورڈ ہوتا ہے اس سے پورے اتر پردیش کا ایگزام ایک ساتھ ہوتا ہے اسکولوں کا وہ جو سرکار کی ذمہ واری ہے یہ کرانے کے لیے اسکولوں میں جو ہے بہت سارے جو ہے ہاں مضمون پڑھائیں جاتے ہیں تاریخیں پڑھائی جاتی ہیں معاشیات پڑھائے جاتے ہیں جغرافیہ پڑھایا جاتا ہے سائنس پڑھایا جاتا ہے امور خانہ داری کے علوم پڑھائے جاتے ہیں سکھائے جاتے ہیں اور بچوں کو بات کرنے کی جو ہے اسکلس سکھائی جاتی ہے کہ وہ آگے چل کے بات طریقے سے کرے سلیقے سے کرے افیکٹیو لرننگ ہوتی ہے تو اس سے ان کے وہ ہے ڈیولپڈ اسکلس ڈیولپ ہوتی ہیں تا کر کہ تاکہ وہ آگے چل کے فائدہ اٹھائے اور اسکول میں ہی ان کو اتنا جو ہے ٹیلینٹ منا دیا جاتا ہے کہ جس سے وہ کسی بھی اچھی سے اچھی یونیورسٹیز کا انٹرینس جو ہے وہ آرام سے کوالیفائی کر